انڈیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ آپ جا کر ایڈونچررس اور انٹرٹیننگ چیزیں کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ سویمنگ کر سکتے ہیں گوا کا بیچ سب سے بیسٹ رہتا ہے ان سب چیزوں کے لیے وہاں پہ اتے سارے بیچز ہیں آپ بہت انجوائے کریں گے ممبئی میں بہت سارے بیچز ہیں بہت سارے انٹرٹیننگ کے پلیسس ہیں جہاں پہ بہت سارا انجوائے ہو سکتا ہے اور کماؤ میں ٹریکنگ کرسکتے ہیں اور کار رائڈنگ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں اور جیسے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ ہم انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اس سے لرن بھی کرتے ہیں انڈیا ایک ایسی چیز مطلب دیش ہے جہاں پہ انٹرٹینمنٹ ایڈونچر لرننگ نالج بہت ساری مسٹریز ہیں ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسے کر سکتے ہیں جس سے ہمارا جو ہے انٹرٹینمنٹ ہے وہ بھی ہوگا اور بہت ساری جگہیں ہیں ایڈونچر پارکس ہیں بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جہاں پہ تم انجوائے کر سکتے ہو جیسے جیسے کرناٹکا ہے اور دہلی بھی ہے دہلی میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں بہار میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں